जोंथ' हाबाफोराव थुमब्रा मोसानायनि गेजेरजोंनो रंजायो संगित मोसानायनि थाखाय माखासे मोजां सल'फोरा जाहैबाय जोंनि बर'आव जेनेबा सना नों जारौ ओमफ्राय बेसर बिबारनि द'खना गाननानै हाइ माखासे दं थारमाने सानथ्र'हायै जाहैबाय दा गोदोनि समाव जोंना बारा गैयामोन गोदोनि दिनाव जोंना बर' सल'फोरा बारा बिदिहाय गैयामोन दा आथिखालाव गोबां ओंखारबाय थारमाने गोबां बिराथ मोसाथाव मोसाथाव सल' ओंखारबाय बैसागु मेथाइआ साबसिन जायो हाबाफोराव मोसानो थाखाय ओमफ्राय आरो जों फ्राय मेथाइजोंल' मोसायो बे नङा आं जों बेम फारथि दामनानैबो मोसायो बिरात हित जायो थारमाने ओरैबायदि हित जायो थारमाने बावगोमालायो थारमाने निजिखौ निजि हित जायो बिरात हित जायो बागुरुम बागुरुम सल'फोराबो हित जायो जोंहा खेराइनि मिउजिकआ हित जायो माखासे माने गोबां लाथ्र'हायै सल'फोर ओंखारबाय जोंनि बर'आव हारिनि गेजेरावबो स' बुंनानै बुंफोरजोबनो हाया आरो बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो जों खौसे जानानै रंजायो जेनेबा जुलि नट अनलि नट अनलि इन जुलि जों जेनेबा सोरनिबा जेनेबा माबा मोनसे हाबा हुखाफोराव जों थांनानै बिदिनो जमा मा रंजाहैयो आरो मेथाइ दामनाय मेथाइ दामनायनि गेजेरजों ओमफ्राय आरो आथिखालाव दा खारावथि मोनसे ओंखारदों जेराव मिउजिकआ एक्सट्रा थाखायो ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा देंखो खननो मोजां मोननाय सुबुंफ्रा बे देंखोखौ जेनेबा रोजाबबाय ओमफ्राय आरो जों बेनि गेजेरजों आरो मोसाग्राफोरा मोसाबाय स' बेनि बेबायदिहायबो जों रंजायो आथिखालावथ' आरो बांसिन बेफोरबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोना आरो नुनो मोनो आरो खारावखे खारावखे जेराव दामबाय ओमफ्राय आरो सोरबाया मेथाइ रोजाबबाय आरो मोसाग्राफोरा मोसाबाय बिबदिनो बेवहाय जोंहा मोसानायनि गेजेरजोंबो जोंहा इउनिटिया फैयो जेरैहाय बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला बेन्थ' बयबो जों जमा जालायनानै मोसानायानोथ' आनन्द मोनो थ' मोनसे रंजानाय सोमजियो जेरावहाय जोंनि माइबा मोनसे समाव सोमोन्दोफोरा गोजान जाना थानायफोराबो जोंना साखाथियाव फैयो बिराथ इन्तारेस्ट आरो गोबां रंजानायनि गेजेरजों जों मोसायो जोबोद रंजानाय मोनो